फाव गुबुन सोहोराव थांनो थाखाय गंसे केब मोननो हानायनि सोंलु थासारि नोंथांनि लोगोआ गुबुन गंसे सोहोराव थायो आरो बिथांमोनहा नोंथांनि जायगायाव फैनो नागिरदों गंसे केब सारभिस नङाबा सासे ड्राइबारखौ फन खालामना केबखौ बुक खालाम बबे बबे लामाजों आरो सोर सोर फैगोन बेखौ रोखा खालाम बिसोरनि कन्टेक्ट नाम्बारखौ शेयार खालाम आरो बेसेनखौ सोंनो दाबाव